हलो सर आप मीशो हेल्पलाइन नम्बर से बोल रहे हैं ओ के सर मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था बारह तारीख को हाँ लेकिन सर वह अभी तक नहीं आया है हाँ पर अच्छा लेकिन सर वह आज तो ट्वेन्टी वन है आपने अठारह तारीख डिलीवरी डेट बताई थी हाँ ओ के लेकिन सर दो दो दिन में कैसे होगा मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है ऑन मैंने इसलिए ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस किया था हाँ लेकिन सर ठीक है तो दो दिन में आ जाएगा ना अच्छा लेकिन सर फ़िर ऐसे कोई ऑर्डर आप प्रैस करो और डेट आप देते हो उस डेट पर नहीं आता है तो फ़िर ग्राहकों को दिक्कत होती है ना इसका रिव्यू फ़िर हाँ लेकिन सर फ़िर रेटिंग रेट आप लोगों की ख़राब हो सकती है हाँ बट सर कंप्लेन तो हम कर सकते हैं लेकिन आप लोग टाइम पर देते ही नहीं हैं डिलेवरी हाँ तो सर आप दे देंगे ना दो दिन में अच्छा लेकिन सर दो दिन हाँ ठीक है फ़िर ओ के सर